आं हॅलो आसा हो पळय हांगा सांगा कितें काम आसलें नाल्ल आतां सद्या पावस बी पडला नी थोडो सो शेळ जाला आनी थोड्या दिसांनी काडल्यार जायना हय तें जालेंच पूण आता पूण पावस बीन चड पडटा नी हो पळय गड गड मारता आयकापाक येता नी हय बरें येता कितले माड आसा तुमचे आमी माडा प्रमाणे घेतात हय शंबर रुपय हय शंबर रुपयां आनी हय पांच नाल्ल पळोवया मागीर कितले माड कशे आस तें कितले व्हडलें आसा माड हय चड लांब उरल्यार बेजार नी आतां आमचे इंशुरंसूय कांय ना वयरसून कितेंय पडले जाल्यार मागीर कोण पळयतलो हय हय तें बरें आसा मागीर के

फुडल्या आठवड्या काड्या ना जाल्यार ह्या आठवड्या आनी एक कडेन गेल्लो आसा तेका लागून तें काडून तेंचे काम सोंपोवन तुमचे कडेन येता जाता जाता आनी बाकीचे आं आसात मा नाल्ल माडाक काय कमी आसा आं हां हां बरें बरें आं येता तर बरें येता